बुननाइ आ सिलाइ हमसभ बचपनसँ देखैत एलहुँ हेँ माँ सभकेँ दादी सभकेँ चाची सभकेँ तऽ आसपास देखैत एलहुँ हेँ सभ मतलब सिखने छथि करैत छलथि तऽ हमसभ देखलियैन तऽ कहलियैन जे मतलब देखै छलियनि तऽ देखयमे बहुत सुन्दर लागैत छलय तऽ हमहूँसभ कहलियै हमरो दे माँ हमहूँ ट्राई करब ई ओ तऽ मम्मीसभ कहलखिन अभी नहि तऽ हमसभ पाँच साल तैयो भऽ गेल छओ सात सालसँ कऽ रहल छी पढ़ाइ पढ़ाइ केलहुँ तकर बाद सतमा आठमामे गेलहुँ तकर बाद ओ मतलब मम्मीसभ देलथि करयलेल थोड़ा बहुत तऽ उएहमे हमसभ सिख केलहुँ आ नीक लागल करयमे तऽ हमसभ मतलब ओहिमे रुचि हमरासभकेँ लागि गेल तऽ ओ नीक लागल हमरासभकेँ करयमे तऽ हमसभ फेर आब अपनो लेल बनबैत छी सभकेँ लेल बना दैत छियनि हम माँओ सभके लेल माँसभ आब नहि बना पबैत छथि कियाकि हमसभ सीख लेलियनि तऽ मम्मीसभ नहि ओतेक कऽ पबैत छथिन लेकिन तैयो दादीसभ एखनोसभ मम्मियोसभ कनि मनि सभ करैत छथि आब एखनहु लेकिन आब हुनकासभकेँ घरके काज लेकिन हमसभ आब हमहीसभ करैत छी अपना लेल अपनो लेल सभके लेल ओ बहुत नीक नीकसभ डिजाइनसभ सी लैत छी आब तऽ आओर मोबाइल सभपर सभचीजपर दैत छै ओसभ चीजके मतलब ओहोसभ चीजके जे मतलब अहाँ देखिके कऽ सकैत छी डिजाइनसभ ईसभ तऽ बहुत नीक नीक मतलब ओ रहैत छै मतलब सिस्टमोसभ आब बहुत नीकसभ भऽ गेलै मम्मीसभके समयमे तऽ ओसभ सिस्टम नहि छलए मम्मीसभके मोनमे जे अबैत छलनि से करैत छलखिन लेकिन मम्मियोसभ बहुत नीक नीक बनबैत छलै लेकिन हमरासभके समयमे तऽ आब मोबाईलसभ मोबाइलो सभपर हरेक चीजपर दैत छै तऽ एना कऽ सकैत छी एना डिजाइन कऽ सकैत छी ई ओ सिलाइओमे बहुत नीक नीकसभ मतलब दैत छै देखबैत छै जे ऑनलाइन सिखबितो छै तैयो लेकिन हमसभ माँ सभके मतलब देखि कऽ सिखलियनि उएहमे मतलब बहुत नीक मतलब लागल तऽ उएहमे रुचि हमरासभकेँ बढ़ल